तुस मिकी अपनै बारै दस्सो थोह्ड़ा ना की ऐ तुस केह्डे नांऽ दे रौह्ने आह्ले न ते थुआड़े परिवार च कु'न कु'न ऐ ते थुआड़े परिवार दे जेह्डे थुआड़े मम्मी पापा न ओह् केह् करदे न ते तुसे केह् कीत्ता ऐ अपनी जिन्दगी च हून तक ते तुस हून केह् करा दे न मेरा नांऽ अजय कुमार ऐ ते मैं जम्मू कश्मीर दा रोह्ने आह्ला ते डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ते ग्रां जोयातला दा रौह्ने आह्ला ऐ ते मैं तुसेई गल्ल दस्सा ता फैमली च अस्ल पंज आदमी इक मेरी मम्मी ते इक मेरे पापा ते दो मेरी सिस्टर ते इक मेरा भ्रा ते इक मेरी सिस्टर ते इक मै ते मै दस्सा ता ते मै ऐ एम ऐ पढ़ा दा ऐ ते मैं पैह्ली स्कूलिंग मेरी ऐ मैं कायदा पंजमी तक पढ़ेआ मैं इक स्कुल ऐ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल च फ्ही मैं उदरा पंजमी पास कीत्ती ते अच्छे नंबर लैते मैं ते अच्छे नंबर लैने दे बावजूद फ्ही मैं दुऐ स्कूल च छेमी क्लास च दाखला लेई लैता फिर ओह्दे कोला बाद फ्ही मैं दुऐ स्कुल चली गेआ उत्थैआ अट्ठमी पास कित्ती अच्छे नंबर लैते फ्ही मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दा दुऐ स्कूल चली आ अट्ठमी पास कित्ती उत्थुआ अट्ठमी पास करने दे बाद फिर मैं हाई सेकेंडरी स्कुल चलिया हाई सेकेंडरी स्कूल स्कूल गेआ उत्थै पढ़ेआ मैं अच्छे नम्बर लैते फ्ही मैं उत्थुआ मेरे बड़े सारे दोस्त बन्नी गे फ्ही में बाहरवी जमात दा इम्तेहान अच्छे नम्बर लेई कित्ता फ्ही ओह्दे कोला बाद फ्ही मैं फ्ही मैं उत्थै चली आ कॉलेज पुजी आ कॉलेज दे जाने दे बाद फ्ही मैं उत्थै ग्रैजुएशन कीत्ती ग्रेजुएशन करने के बड़े अच्छे अच्छे सोर्स बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मिले बड़े अच्छे तरीके ने दोस्ती नबाई और बड़े अच्छे तरीके कन्नै पढ़ाई कीत्ती और बड़े अच्छे नंबर लैते फ्ही उत्थुआ बाद फ्ही मैं ऐम ऐ कर उड़ी ऐम ऐ दे बाद ऐम ऐ कर उड़ी ऐम ऐ दे बाद ऐम ऐ कोला बाद मैं ऐम ऐ करी उड़ी ऐम ए दे बाद फिर मैं ओह्दे कोला बाद कोई सोर्स आफ इनकम कोई जॉब शॉब बी नेई लगी फिर मैं औह्दे बाद दुकान खोल्ली ते मैं दकान करदै बी पंज छे साल होई गे ते मेरा दकान दा कम्म ऐ जेह्डा ओ बड़ा अच्छा चलदा होंर बड़े अच्छे गाहकी न होंर फिर मैं ओह्दे बाद ब्याह् बी करी उड़ेआ ओह् दकान दा कम्म जेह्डा ऐ मेरा ओह् जेह्डा बड़ा अच्छा चलदा होंर बड़े सोर्स ऑफ़ इनकम होर बड़ा अच्छा तरीका न मेरा रोजगार चलादा होर बड़ा अच्छा लगदा कि मैं दकान दा बिजनेस करे'रदा ते बड़ा ही शैल बड़ा ही शैल लगदा होर बड़ा होर बड़े अच्छे तरीके ने मेरी दकान दा कारोबार चला करदा